मेरे माता पिता और दादा दादी पढ़े लिखे हैं मेरी माता दसवीं तक पढ़ी थीं और मेरे पिता जी बारहवीं तक पढ़े थे और मेरी दादी पाँचवी तक पढ़ी थी और मेरे दादा आठवीं तक पढ़े थे मेरे दादा दादियों के समय पर एजुकेसन शिक्षा काफ़ी निम्न तरह की थी कहीं गाँवों में बस एक ही इस्कूल होता था जिस इस्कूल में पढ़ने के लिए दूर दूर से लोग पैदल चल कर आते थे और उन गाँवों में उस इस्कूल में आकर पढ़ते थे उस समय शिक्षा काफ़ी निम्न तरह की थी और लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन मेरे माता पिता के के टाइम पर एजुकेसन व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हुआ और हर गाँव में हर शहर में एक एक विध्यालय बन गए और विध्यालयों का काफ़ी तेजी से विकास हुआ मेरे माता पिता को भी एजुकेसन लेने में या शिक्षा लेने में काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ती थी उन्हे पैदल जाना पड़ता था और पैदल आना पड़ता था लेकिन अब मैं जब पढ़ने जाता हूँ तो अब परिस्थितियाँ बहुत अच्छी हैं क्योंकि स्कूलों की जो बसें हैं वो घर ही लेने आती हैं और घर ही छोड़ कर जाती हैं और अब एजुकेसन व्यवस्था में काफ़ी अंतर है पहले चॉक से पाैड़ों पर पढ़ाया जाता था लेकिन अब इस्मार्ट बोर्ड आ गए हैं इस्मार्ट मार्कर आ गए हैं इसलिए एजुकेसन व्यवस्था काफ़ी रूप से सुधर चुकी है पढ़ाई की व्यवस्था काफी रूप से इस्ट्रॉन्ग हो चुकी है अब मोबाइल फ़ोन चल गए हैं लैपटॉप कंपूटर आदि चीज़ों का विकास हो गया है इसलिए लोग घर से ही एजुकेसन शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं पहले ऐसा कुछ नहीं था लोगों को काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ती थी लेकिन आज के समय में काफ़ी बदलाव आया है और एजुकेसन शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी सुधार आया है जो कि ये बहुत अच्छी बात है